हांव तुमकां भारत गॅस बद्दल थोडी म्हायती सागूंक सोदता भारत आमच्या कोलनिन हांव म्हापसा रावतां म्हापसा खोर्ली आमच्या तारा गार्डन कोलिनी आसा ते कोनितीन कोलिनीन वेगवेगळे गेस येतां भारत एच पी आनी आमकां भारत गेसच आवडटा आनी आमी तोच बूक करतां भारत गेसाची डिलीव्हरी आसा ती बरी करता ते एट लिस्ट विकातल्यान दोन तीन फावटी येता आनी आमी रावतां थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर्यंत हे भुरगें घेवन येतात मागीर आमी तेंका किदें तरी टिप्स दितां बरी सर्विस आसतां तेंची एकदा सिंलिडर घरान लायतकर न्ही आमी खूब काळजी घेतां की तो फुकट वयचो ना खूब तेंप येतलो आमकां आनी बरें सगळें पदार्थ आमी घरातलें गेसीचेरुच करतां आनी उदक सुद्दां आमी केन्ना केन्ना आमी तापोव हेजे पिवपाचे उकळून घेता तेजेर आनी वापरता आमकां आमचो काळजी घेवन वापरल्या खातीर आमचो गेस दोन सवादोन म्हयने आमकां येता